بہت تبدیلی آیا ہے ہمارے امی ابو دادا دادی تو پرانے زمانے کے آدمی تھے پرانے زمانے میں اتنا کوئی فیشن کا رواج نہیں تھا ابھی کا زمانہ تو ایسا ہے کہ نیا فیشن ہے نیا فیشن کے دور پہ ہم لوگ جی رہے ہیں ہم لوگ کو بچے جو ہے اور نیا فیشن میں جینے کے لیے چاہتے ہیں اسی لیے گاؤں گھر میں تو ابھی پرانا ہی زمانے کی آدمی ہیں اور دوسرے جگہ آدمی تو ہر جگہ سہر ادھر ادھر ہر جگہ بس رہے ہیں کہ میں کچھ نیا زمانہ میں جی سکیں ابھی کا بچہ بہت نیا زمانہ اسٹائلج ہے فیشن ہے ہر چیز کپڑا ہو ہر چیز جتنا بھی ہو فیشن کے زمانے کے رول کے حساب سے لیا جاتا ہے فیشن کے حساب سے جینا پڑتا ہے جو پرانے زمانے والا آدمی ہے وہ تو ابھی بھی پرانے زمانہ کے ہی طرح رہتی ہیں جو بڑھاپا میں جو بوڑھی ہیں جو بچہ ہے وہ تو اپنا اپنے آپ کو اپنے سے اچھائی جینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے اسی لیے نیا فیشن میں جینے کے لیے ابھی کے بچے بہت اچھے سے سوچتے ہیں کہ میں نیا فیشن میں جی سکوں نیا اسٹائلنگ میں رہ سکوں